आंनि उन्दै समनि सबसे मोजां मोनसिननाय आंनि ज' ज' थानाय बिब' बिनानाव ज' ज' गेलेलायनाय लोगोफोर गामिनि गेलेलायनाय ओमफ्राय दा आलदा आलदा जाबाय आरो नुलायले लोगोफोरजों आलदा न'खरनि बिब' बिनानावजों आलदा आमफ्राय जोङो ज' ज' थायोमोन दैआव गेलेलायोमोन ज' ज' दुगैयोमोन ज' ज' गोजान गोजान बेरायहैयोमोन थाइजौ लगायनानै जायोमोन आं बेफोरबादिखौ दाबोनो बावा आरो दाबोनो बावा आमफ्राय बे जोंनि ज' ज' लोगोफोरजों बोजों बोजों थिनख्लां जाहैनाय थाइजौ नागेद नागेदनो जानाय लोगोफोरजों रंजा रंजा बेफोरखौ आं दाबोनो बावा ओमफ्राय बि लोगोफ्रा आंखौहाय लिंलांब्ला सानैजों साथामजों दैआव दुगैहैब्ला आंखौ मा मा नाम होनानैहाय मा मा नाम गाबज्रिनानै खायदावोमोन आरो खायदावनानै दैआवहाय दै दै सादफाव सादफाव गेलेलायोमोन जों दैआवहाय दुगैलायोमोन बेफोरबादिखौ बावा आं दाबोनो गोलै समनि गेलेलायनाय गोलै समनि थाबायलायनाय बोजों बोजों थांलायनायखौ दाबोनो बावा आङो ओमफ्राय दा जोङो बि जाबोनाय गोलै समनि जाथाइ जाबोलायनायफोरखौ जि गोसो खांनाय सफैयो बावनोनो हाया बावनोनो हाया आमफ्राय लोगोफ्राबो बि समावहाय आंखौहाय जि मोजां मोनोमोन आरो जेरावबो थां जेरावबो बि आंखौ नङालानो लोगोफ्रा ज' ज' थांनो नागेदना ओमफ्राय आं थांनायसै लोगोफोरजों ज' ज'नो ओमफ्राय लामाफ्रावबो ज' ज' गेलेनायसै गुद गुद गुद गुद होननानै गेलेनायसै लोगोफ्रा आमफ्राय गेलेनानै सोरबा जिथिनायसै सोरबा जिथिआ बेदि आमफ्राय खायदावलायनानै जि मिनिनायसै बिफोरबायदिखौ जि गोसो खाङोआरो आङो दाबोनो लोगोफोरनि गेलेनाय मिनिनाय मोसानाय बि समावहाय बोजों बोजों मोसाहैनोबो लाङोमोन जोंखौ बिफोरबादिखौ दाबोनो गोसोखांबाय थायो आं लोगोफोरखौ न'आवनि बिब' बिनानावफोरखौ जि मोजां मोनोमोन आरो आं बि समखौ मालाबाबो बावनो हाया दाबो फैफिनला हामगौ सानखायो आं बि समखौहाय दा लुबैनानै बबाव मोनबावनाय बि समखौलाय लुबैलाबो मोनले बि लोगोफ्रा दाबोनो गोसोखांबाय थायोनोआरो जोंखौहाय सम सम जोंसो ज' ज' गेलेलायोमोन जोङो दा नुलायलेबो थानोबो मोनले होननानै बुंहदनो लोगोफ्रा ओमफ्राय लामा सेर सेर लोगोफोरजों ज' ज' नो थाइजौ जानो मा जानो थांलाबो खायदावलायनायानो रंजा बाजा रंजा बाजा थानाय समाव माब्लाबा आंखौहाय मा मा खायदावलाङोमोन लोगोफ्रा इसेनोसै आरो